اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جو سبھی اسٹیٹ میں بولی اور سمجھی جاتی ہے اس کے الفاظ ہندی اور اودی زبان میں بھی ہیں یہ زبان کافی مشہور و معروف زبان ہے یہ ہندوستان کی پرانی اور ایتہاسک زبان ہے اس کو بولنا اور سمجھنا اور سمجھانا آسان ہے جس کو یہ سمجھ نہیں آتی تو اس کو ہندی یا انگلش میں سمجھا دیا جاتا ہے اس زبان کے اندر بہت مٹھاس عزت اور خوشبو ہے جب اس کو کسی کے سامنے بولتے ہیں تو اس کو اچھا لگتا ہے اور عزت ملی ہے ایسا لگتا ہے یہ زبان شاہی خاندانوں کی وراثت رہی ہے اس زبان میں لوگوں کو جوڑا ہے شعر و شاعری اور قوالیوں سے اس طرح یہ زبان کافی مشہور اور معروف ہے اس میں کافی اپناپن جھلکتا ہے